सर नमस्ते सर नमस्ते किस्त सर आपको बीमा

जी करवा लीजिए कितने लोगों का करवाना तो करवा लीजिए वो हो जाएगा किस्त के हिसाब से होता है छः महीने की तीन महीने की सालाना की जैसे आप करवाएंगे अरे वही तीन महीने की दो जून पच्चीस सौ हो जाएगी छः महीने में हो जाएगी पाँच हजार साला पच्चीस सौ पच्चीस सौ हो जाएगी छः महीने की सालाना की पाँच हजार हो जाएगी तो कितने लोगो को करवाना है कितने लोगो को करवाना है तो फिर करवा लीजिए और अपने आस पास किसी को हो तो उसको भी बता दीजिएगा बोल तो दिया पाँच हजार का एक का पाँच हजार

आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा कोई मुसीबत आए या कोई बीमारी आए पैसा मिल जाएगा या कोई दिक्कत हो आपको आराम मिलेगी कम क्या हो सकता है इसमें कम में हे तो कम पैसा मिलेगा अगर कम वाली किस्त करवाएंगे तो कम भी पड़ेगा लेकिन पैसा बाद में कम मिलेगा जैसा आप चाहें वैसा हो जाएगा

अरे नहीं बीमे से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ये कंपनी आराम ही देगी

जी जी पूरी सुविधा मिलेगी सारी दवाई मिलेगी और सब सारी सुविधाएँ मिलेगी आपको